नमस्ते मैम हमको कपड़ा सिलवाना है तो कितना सिलाई लेंगी

तो तभी दलाई सिलवाना है इसमें डिजाइन वाली तो डिन डिजाइन वाली की कैसे वो कितना लेंगी

एक तो ब्लाउज में डिजाइन वाली सिलवानी है ना डिजाइन वाली जो डिजाइन वाली सिलवानी है तो डिजाइन के भी पैसे लेंगी अच्छा

तो शादी में जाना है तो पेटीकोट उट सिलना है ब्लाउज सिलना है तो कितना दिन तक सी देंगी शादी में जाना है बाईस तारिख को

तो आपकी दुकान कितनी दूर है एलन जी अच्छा वलीदपुर बाजार में है चलिए ठीक है तो वलीदपुर बजार में है तो कब दुकान खुलेगी दुकान तो आप सिलाई भी सिखाते हैं

कितना पैसा लेतीं हैं सिखाने की

तो ठीक है तो हमारी एक लड़की है सीखने के बोलती है तो उन लोग भी कुछ कम नहीं करेंगी ठीक है